हा ठीकु आहीं तूं जया हा विया ना सुबुह विया ना तुंहिंजा विया अरे हे त ॾाढी मुसीबत अथई ख़बर अथई हा वरी ख़बर अथई न सिलेंडर जे सामान में हिन खाने में घणो सामान रखंदा आहियूं असां एक्स्ट्रा उहो कढु सॼो ॿियो ॿुधायो कीअं फोन कयई

अन ॿुधाए तू ॿुधाए कीअं फोन कयई अरे यार मां कई मेझई मां बस ॾिसे थो कम आहिनि यार कीअं त दिमाग़ हो थिए मां चए पई असांजे पासे वारी कल्ह न हेॾे पाण मां उपनेश्वर मंदर मां थी आई आ हल न हिकु ॾींहुं कमु कर हिकु राहुल खे या हिननि खे ॿारनि सां हलंदा ई काने हेॾो मथे हो मंदर में थोरी हलंदे त हिकु कमु कर त छुटीअ ॾींहुं हिकु कमु कर ना ॿारनि खे छॾींदा मम्मीअ वटि हा हल त भला थी अचूं हितों वापसि त अचूं वरी वापसि कीअं वापसि थोरी अची सघंदासीं हिकु राति टिकणी पवंदी ना राजा माना सीअल मंदरु मथो टेके ऐं थोरो घूमी फिरी हली अचूं ईअं

त ठीकु आहे भले पोइ अर हा ईअं बि सही आहे न अपू घरु ॿार जीअं निकिरनि त असां बि निकरी हलूं

हा हा खणी था हलूं न थोरो कुझु तू ठाहे थोरो मां थी ठाहियां ठीकु आहे ठी ठीकु आहे ठीकु आहे जया ॿुध न त बैल वगी आहे दर ते कोई आयो आहे त डन न हलिजांइ पक सुभाणे रेडी कंदा हा हल हल ठीकु आहे रखांव थी रखांव थी हो कोई आहियो हूंदो मूंखे लॻे थो बैलियूं थो बजाए घड़ी घड़ी हा हा हा